मेरा पसंदीदा खेल फ़ुटबॉल है और मैं फ़ुटबॉल में पूरा पारंगत नहीं हूँ लेकिन जितना मुझे पता है मैं उसके बारे में बता सकता हूँ जैसा कि फ़ुटबॉल में आठ आठ या दस दस मेम्बरों की टीम होती हैं दो टीमें और उसमें एक बड़ी गेंद से खेला जाता है और उसमें एक व्यक्ति गोलकीपर होता है जोकि गोल पर लगा रहता है और उसका काम रहता है कि वह बॉल को गोल में पास होने से रोके और अपने निकट सात या आठ क़दम तक वह जा पाता है और उसके अन्यतः एक रेडर एक व्यक्ति होता है जिसको रेडर बोलते हैं वह व्यक्ति रेड देने दूसरी टीम की तरफ जाता है और वह दूसरी टीम के गोल की तरफ खड़ा रहता है जैसा कि जिस प्रकार उसके पास बॉल आए वैसे ही यह तुरंत उस बॉल को गोल पर मारे और गोलची उस बॉल को रोकता है और एक व्यक्ति डिफे़ंडर होता है जोकि अपने गोल से पन्द्रेह या बीस क़दम दूर लगा रहता है ताकि दूसरी टीम के व्यक्ति जब गोल करने उसकी टीम की तरफ आते हैं तो वह गोल होने से उन्हें डिफे़ंड करता है और इसी के साथ कुछ अन्य नियम और भी होते हैं जैसे कि फ़ुटबॉल में आप कोई हतियार का यूज़ नहीं कर सकते आपके हाथों मे कढ़ा या आपके पास कोई इंजरी करने वाली वस्तु नहीं होनी चाहिए आपके पास कोई पेपर इस्प्रे या ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए या फिर आपके पास कोई वैपन्स जैसे कि नाइफ़ चाकू ये नहीं होने चाहिए और फ़ुटवॉल खेलते समय आपको एक अच्छे शूज़ की ज़रूरत रहती है और इस्पोट्स नेकर जिसमें कि आपके पैरों के फ़ुल खिंचाव हो सके और उसमें आपको मोशन करने में कोई दिक़्क़त भी ना आए और फ़ुटबॉल में आपको एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है क्योंकि उसमें खेलने से आपके पूरे बॉडी पार्ट्स काम करते हैं तो उसमें आपको कोई दिक़्क़त नहीं रहती है और फ़ुटबॉल में आपको अपने मतलब दाँतों में एक टीथ कवर होता है उसकी भी आवश्यकता कभी कभार पड़ती है कि जैसे बॉल आपके फ़ेस पर नहीं लगे तो आपको कोई दिक़्क़त ना हो